लख लानति अथई मूआं ॻण घणां अथई जीअं जो भरींदो हुअं ई उनखे हूअं ई मिलंदो आयो लाल कयो सभई झूलेलाल महिरु कर साईं